मैथिली भाषा के बात करै छी तऽ मैथिली भाषा मे बहुत मिठास बुझाइ छै मैथिली भाषा मे जब कोइ बात करै छै तऽ लगै छै जे आदर है सम्मान छै बहुते तऽ अखन अखन हमसब जनै छी की जब एक दूसरा के सामने चारि पाँच जन लोगन जब बैठै छै तब बहुत तरह के बात उत होलक मुहावरा है वाक्यांश है एहि के मार्फ़त से अपन समझाबै के बताबै के कोशिश कयली